جی ہاں ہمارے گاؤں کے نوجوان جو ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اُن کو زیادہ پیسہ کمانا ہوتا ہے تو وہ جیسے شہر سے باہر بھی جاتے ہیں جیسے ممبئی دلّی گُجرات ہریانا بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں زیادہ پیسے کمانے کے لیے کیوں کہ وہاں پہ جو ہے بہت ہی ڈیولپ ایریاز ہوتے ہیں بہت اچھی اچھی نوکریاں ملتی ہیں تو اِس حساب سے وہ باہر جا کے اچھی اچھی نوکریاں کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اُن کو اچھی نوکری مل جاتی ہے جیسے الکٹریشین ہو گیے اور ڈاکٹر کے یہاں اسسٹنٹ ہو گیے اور بہت سے ڈرائیور یہ سب ہو جاتے ہیں جو اچھی اچھی نوکری مل جاتی ہے اور جو اَن پڑھ ہوتے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ وہاں کے مزدور دہاڑی مزدور اور رکشے چلانے والے اور یہیں واچ مین یہ سب ہو جاتے ہیں بس اُن کو کیا ہے پیسہ کمانے کے لیے اِدھر اُدھر جانا پڑتا ہے شہر سے باہر جہاں اُن کو ضروری لگتا ہے اِس لیے وہ یہ سب کام کرنے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں تاکہ اُن کو ڈیولپ ایریا میں اُسی حساب سے اُن کی نالج کے حساب سے اُن کی کام کے حساب سے پیسے ملیں تو یہ جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں اُن کو وہ ایریا ڈیولپ ایریا نہیں لگتا ہے اِسی لیے پیسے کمانے کے لیے اُن کو شہر سے اپنے باہر جانا پڑتا ہے